इ'यां ते बड़ियां बुकां न जिसी पढ़ियै अस मिकी बड़ी जैदा खुशी होंदी ऐ क्योंकि में हिंदी पढ़ान्नी आं ते ओह्दे बिच्च बड़ियां ऐसियां क्हानियां न जिस च बड़ी जैदा हस्सी होंदी हून इक क्नानी मतलब सनां इक क्हनी जि'यां अकबर होर बीरवल दी इसी दिक्खियै बंदा अ इ'दी क्हानी गी दिक्खियै इ'यां लोट पोट होई जंदा पूरा जि'यां अकबर ते बीरवल दा जेह्का अकबर ऐ ओह् ते सिर्फ इ'यां भाशन दिंदा जेह्का बीरवल ऐ ऐसे ऐस् साधन करदा कि ऐसी ऐसी पहेलियां मतलब दिंदा कि बंदा हस्सी हस्सियै लोट पोट होई अंदा जि'यां ओह् आखदा उ'दी उंगली बढोंदी ओह् आखदा जे होंदा अच्छी गल्ला होंदा ऐ मतलब इ'यां बड़ी जैदा नुआढ़ी जेह्की अ अ तरीके होंदे कढाने आह्ले कोई बी संग कोई बी प्राव्लम दे सलूशन कड्डने आस्तै कोई बी तरीके होंदे ऐसे होंदे कि बंदा हस्सी हस्सी पागल होई अंदा